मधुबनी जे अछि से सांस्कृतिक क्षेत्र छी एहिठाम बहुत तरहक एहन एहन कथा अछि जे एतुका समाज एतुका मानव जीवनसँ जुड़ल अछि जेना अयाचि मिश्रक कथा शङ्कर मिश्रक कथा विद्यापतिक उगनाके कथा बहुत तरहक कथा अछि एहिमे जेना अयाची मिश्रक पुत्र शङ्कर मिश्रक कथा अछि जे हुनका जे महाराज अथि राजा जे छलखिन हुनकर जे बालोऽहं जगदानन्द नऽमे बाला सरस्वती जे ई कविता छलनि ओहिपर जे स्वर्ण मुद्रा देलखिन आओर ओ पाइके पैसाके हुनका जे जन्मकालमे जे चमाइन छलै ओकरा प्रदान कयल गेल आ ओ ओकर नामपर एकटा चमैनिया पोखरि खुनेलक जे एखनहु वर्तमानमे अवस्थामे अछि आओर एहिसँ एकटा ई होइत छै जे जे अयाची मिश्रक जे किंवदन्ति अछि जे ओ याचक नहि छलाह ओ याचना नहि करैत छलाह यानि ओ जकरा जे गछने छलखिन ओहि समय नहि छलनि ओ भऽ सकैए ओकरा ककरो माङ्गिके ओ दऽ सकै छलखिन किनको दरबारमे जा कऽ माङ्गि सकैत छलाह आ कोइ हुनका किछु राजा महाराजा जमीन्दार दऽ सकैत छलनि लेकिन अपन स्वामिभानके जे रक्षा करैत अछि एहिसँ एकटा सीख भेटैत अछि जे हम अपन स्वाभिमानक रक्षा करब आओर ओहिसँ हमर हमर समाजमे एकटा मान रहत जे एखनहु मिथिलाके बच्चाकेँ ई कथा बेर बेर अपन परिवारक अपन ज्येष्ठ सुनबैत छथि आओर एहन बहुतो कथा अछि जे मिथिलामे ओ किंवं किंवदन्ति नहि ओ एकटा सा सांस्कृतिक महत्वक सामाजिक चेतनाक कथा थिक